हमर पसन्दीदा बाइक टी वी एसके अपाचीमे थ्री टेन सी सीके बाइक आबय छै जे हमर पसंदीदा बाइक अछि एहिके अलावा हमरा लग जे बाइक यऽ ओ यऽ टी वी एसके रेडॉन बहुत बढ़िआँ बाइक आरामदायक बाइक अछि जादा नहि भारी अछि नहि जादा कॉस्ट्ली अछि ओ बाइक अपना लग राखने छी एहिके अलावा हमर ड्रीम बाइक जे अछि ओ अछि निन्जाके छे सए सीसीके बाइक जकर रेट अछि आठ लाख रुपया तऽ ओ बाइक हमर ड्रीम बाइक अछि जे आइ नहि कयल हम लेबय करब अखनके डेटमे जे हम बाइक लए ला चाहय छी ओ लै लऽ चाहय छी अहाँकेँ पल्सर एक सए पचास सीसीके बाइक आएल छै मार्केटम बहुत बढ़िआँ बाइक छै आरामदायक बाइक छै आओर जादा ओहिमे जे छै अहाँकेँ कोस्टो नहि छै डेढ़ लाख पौने दू लाखके बाइक छै ओ हम लय ला चाहय छी आओर हम अगला महिना तक ओ बाइक लेब